गोदो आबाद मावनायफोरा गोनोखोआरि माबाजों मावामोन बेनिथाखायनो बारा माइफोरा जायामोन ओमफ्राय गोदो हासार सासार होआमोन ओमफ्राय दाब दुब मावोमोन आरो ट्रेक्ट'र आरि गैयामोन ओमफ्राय खेथि मावनायाव खस्थ' जायोमोन ओमफ्राय माइफोरा आगोल थेवब्लाबो माइ जायोमोन गोदो हाया बोराइ नङामोन नालाय माने दा गोनोखोआरि खेथि मावनायनि जाहोनाव माइआ हासार थासार होनानै माइआ मोजां जानाय जाबाय बेनिफ्राय बेफोर माइखौ फाननानै दा संसार खुंनो हानाय जाबाय गोदो गेजेर ससेयाव माइ फानबाबो माइआ दामा खममोन नालाय मोजाङै दाम मोनामोन नालाय फैसा बुरजा मोनामोन बेयाव सोलिनो थान जायोमोन दा माइखौ फाननानैबो गोबा रां मोनो नालाय सोलिनो हानाय जाबाय दा दानि सेंग्रा गथ'फोर बा सिख्ला गथ'फोरा थाउनाव थांनानै एरैनो बेराय बेराय जाना जाहैनो लुबैयो नाथाय बिदि जाहैनायनिख्रुय खेथि मावनाया दा लाब दंसिनो जेरै बे समाव महनसेयावनो जोङो फसिस्स' थिन हाजार ओरै मोनो बिदिबा बिगासे खेथि मावोबा खमसे खम सारिमन फासमन गाहाम मोनो बिदिनि थाखाय दा बेसर मावनायावबो सोलिनो हायो बेनिखायनो दा जों गासैबो खेथि मावनांगौ बेसरानो जा मुसुरानो गासै खेथिखौनो मावनानै जों संसार खुंनो हायो